मुख्य कलाऊं जेके आहिनि ऐं शैलियूं ड्राइंग जूं जेके आहिनि उहे हिक त स्केचिंग आहे ॿियो पेंटिंग आहे स्केचिंग जी त इहा विशेषता आहे के माण्हूअ जो निखार थींदो थो वञे स्केचिंग सां उनजे मनजो उनजो उनजो दीमाग़ु बि विस्त्रित थो थिए पियो मन सां गॾु गॾु उन जो पंहिंजो मन मस्तिष्क बि विस्त्रित थो थिए पियो ऐं हुनमें इहा खूबी थी अची वञे के जीअं फ़ोटोग्राफ़ी कबी आहे तीअं वो पहिंजे स्केचिंग सां ई रूबरू रु ॾिसी करे कंहिंजो बि चित्र ठाहे सघे थो पयो ऐ बाक़ी पेंटिंग में त रंगनि जो मेल जोल आहे रंगनि जे मोल जोल सां कहिड़े रंग मिलाइण सां कहिड़ा रंग ठहण था उन्हनि जो कहिड़ो प्रभाव अचे थो पियो इहो सभु स सॼी जानकरी पंहिंजी सम्झि में अची थी वञे पई